बचपन में जब मैं कक्षा दसवी में पढ़ता था तो उस दौरान मैं अपने स्कूल की तरफ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी कार्य के लिए गया था उस कार्य में जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो उस दौरान हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने एवं देखने को मिली कि कितना भव्य कॉलेज था उसकी इमारतें कितनी अच्छी होती हैं एवं वहाँ पर छात्रों को अलग अलग विषयों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और हमारा ट्रिप एक ग्रुप ट्रिप था एवं हम लोग उसमें राजनीतिक नाटक करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए थे जब हम जब हम वहाँ पहुँचे तो हमे वहाँ पर और भी विद्यालयों के कई सारे उच्च बच्चे मिलें जो की बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने में एवं सभी विषयों में पारंपरिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला एवं हमने अपने कार्यक्रम के दौरान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमें उसमें विजेता प्राप्त हुई एवं हमें पुरस्कार भी दिया गया उसके बाद हम अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ एवं सभी सहपाठियों के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वापस अपने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की ओर चल लिए और यह सफर हमार तीन दिनों का था और यह सफर बहुत ही अच्छा था